पहिने हमर जिला जे छै सहरसा ओ कि नाम छिए मुङ्गेरसँ अलग भेलै तकर बाद भागलपुर बनलै तकर बाद एतऽ सहरसासँ अलग भेलै मधेपुरा मुङ्गेर भागलपुर सुपौल आओर दरभङ्गा ई पाँचटा जिला तऽ आसेपासके छलै दरभङ्गा कहलिए नहि दरभङ्गा